ہیلو آپ اولا سے بات کر رہے ہیں جی میں فاطمہ زہرہ بات کر رہی ہوں مجھے اصل میں کل کے لیے ایک کار بک کرنی تھی مجھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ آگرہ گھومنے جانا ہے تو کیا آپ کے پاس چار لوگوں کے لیے کار ابھی ہوگی اچھا تو چھ لوگوں کے لیے اگر ہو جائے تو بتا دیجیے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کل کے لیے چھ لوگوں کے لیے ایک کار بک کر دیجیے میں آپ کو اپنا ایڈریس بتا دوں گی آپ وہاں پر کار کو بھیج دیجیے گا اور میں آپ کو جو بھی آپ پیمینٹ ہو آپ مجھے بتا دیجیے گا میں آپ کو کر دوں گی آپ کر دیجیے کل کے لیے شکریہ